सगळ्यान फामाद म्हणजे आमच्या म्हापशान सातेरीची पालकी ती पाडव्याक जेन्ना भायर काडटा तेन्ना ती आख्खो दीस आनी रात भायर आसता सगल्यान पयली ती तिनांक दनपारची भायर काडटा थंयच्यान ती सगल्या वाड्यार भोंवत वता वाड्यार भोंवता भोंवता सगल्यांची उटियो घेतां आनी फांतोडेंर सारकीं देवळान परत वता देवळान जेन्ना परत वतां तेन्ना ती सकाळची सात बी जाल्ली आसता देवळान पावल्या उपरांत थंयसर ताजी पावणी जाता उटियांची पावणी जाता लोक पावणंक मुजरत हजर आसता आनी देवीची पावणी घेतात पालकी चालू आसतना सगळ्यांगेर रांगोळी स्पर्धा चालू आसता आकाश कंदील स्पर्धा चालू आसता अशें सगळेंच म्हापशांतले लोक ते पालकेक मुजरत हजर रावतात आनी पालकेची स्वाद घेतात तशेंच आमचें मिलाग्रिचे फेस्त मिलाग्रिच्या फेस्ताक व्हडा प्रमाणान लोक येतात तशींच फेरीं खुब प्रमाणान लागलेली आसतां जांय तें जिनस फक्त मिलाग्रिस्त फेस्ताकूच मेळटां म्हयनोभर तरी फेस्ताची फेरी लागिल्ली आसता लोक मेणाचे पांय बोटां जे किदें आसा तें आंगयतात तें आंगवण आसतां ती मेणांची मागीर फारीक करतात आनी मिलाग्रिस सायबीणिक तेल घालतात अशीं लोकांची भरपुर मिलाग्रेस्त सायबीणिच्या फेस्ताक गर्दी आसतां जवळ जवळ म्हयनो भर मायज अशीं फेरी ही चालू आसता